تلنگانہ ميں ہندو مسلم بھائى مل مل كر رہتے ہيں يہاں پر ہر عيد تیوہار كو كپڑے اچھے ملتے ہيں ميوزک اچھا رہتا ہے اور كاروبار کاروبار اچّھا ہوتا ہے يہاں كھانے پينے كے چيزیں اچھے ملتے رہتے ہيں جیسے بريانى ہے چكن مصالحے ہے چكن كوفتہ ہے اور مختلف مختلف چيزيں ہيں جو دوسرے ڈسٹركٹ سے تلنگانہ كو اچّھا بناتے ہيں تلنگانہ ميں سب مل كر رہتے ہيں بھائى چارے كے ساتھ رہتے ہيں كوئى ايک دوسرے سے لڑتا كڑتا نہيں ہے